में इक जनरल नालेज दी कताब मंगाई अपने जेह्ड़ियां आनलाइन होंदियां आनलाइन शापिंग ऐप्प होंदे एहदे उप्परां ऐमजान उप्परां ते ओह् मतलब बहुत ई फायदेमंद साबत होई माराज मेरे आस्तै बहुत ई चंगी और अच्छी तरह् मिगी घर पजाई दित्ता इ'नें मतलब आराम कन्नै बड़ा आनलाइन शापिंग